खतखतें खतखतें करताे तेन्ना आमी तेरें तरेचीं भाजी हाडटा खतखत्याक आमी पयली सोय भाजता ते सोयेक आले घालतां कोथमिर घालतां आनी थोडिशीं करीपत्ता घालता मागीर ते भाजयेचे आमी फोडी करता तशेंच दुधी मके बटाट गाजर बीट केळे हें अश्यो फोडी घालून आमी खतखत्याक खतखत्याक घालतात जी सोय आमी बाजलेली आसता तेका मिक्सरान बारीकशी वाडट वाडटात कुकरान चणे घालतां चणे उकडटात आनी मागीर ताका सांसवाची फोडणी करीपत्ताची फोडणीं घालता